इफ कल्चरल इव्हेंट्स पळोवंक गेल्यार अशें इव्हेंट्स अशे एक लोकोत्सव जाता आनी अशें खुबशे इव्हेंट्स जाता गोंयांत जितून आमचो पुराथन काळाचे जे आमचे फॅस्टिव्हल्स आसताले ते आमकां डिसप्ले दिता आनी तें आमकां कळून येता आमचे पुर्वज जे आसा आमचे पयलींचे आमचे आजे पणजे कसले कसले सण साजरे करताले गोंयांत कितें कितें आसतालें पयलीं कसले कसले कसले रिच्युल्स आसताले हे सगळे असल्या माध्यमांतल्यान लोकोत्सव असल्या इव्हेंट्सांतल्यान आमकां समजून येता फॅस्टिव्हल्स अशे पळोवंक गेल्यार आमचे आजून चलता खुबशे खुबशे फॅस्टिव्हल्स आमचे सण आसा जे आजून साजरे करता आजून बऱ्या मोठ्या प्रमाणान साजरे केले वता तातूंत पळोवंक गेल्यार सगळ्यांत व्हडलो जाता तो शिगमो तो आतां सद्याक आसतलो ह्या म्हयन्यांतूच आसतलो शिगमो आनी शिगम्याच्या आनी खुबशे सण साजरे केले वता धालो आनी अशे एका एका तालुक्यांत एक एक स्पॅसिफीक सण केल्ले वयता म्हणल्यार अशे रिच्यूल सेपरेटली आसा जे पयलींच्यान केल्ले वता पूण खूब जाणांक खबर ना तशे तशे खूब खुबशे आसात आनी तितूंत आमचो एक ट्रॅडिशन जें आसा तें जपून उरता फुडल्या फुडले पिळगे खातीर एक जपून उरता ट्रॅडिशन आनी जें पयलींच्यान करत येल्लें आसता आनी तें जपून दवरपाक जाय आनी स्पोर्टींग इव्हंट्स खुबशे स्विमींग आनी हे ते पयलींच्यान लोकांक खबर आसा चडश्या जाणांक स्पोर्टिंग इव्हेंट्स अशे स्कुलांनी आनी हेतून सगळे कडेन स्पोर्ट्स आनी कल्चरल इव्हेंट्स जाता कॉलेजिच्या कॉलेजिच्या पळोवंक गेल्यार इव्हेंट्स आसता कॉलेज लेवल तितूंत खूबशे ऑन स्टॅज आनी ऑफ स्टॅज इव्हेंट्स जाता तितूंत सगळ्यांची कला सादर करपा खातीर एक मंच मेळटा सगळ्यांक आनी एक खंय तरी एक ट्रडिशन आमचें जपून उरता आयज पर्यान जागृतायेन सगळे लोक करता आनी अशें करत रावपाक जाय